सर सर पर नमस्ते हाँ बोले हैं कि बताइए तो कौलेज में आप प्रिंसपल हैं और हम लोग क्लास करने जाते हैं तो आप कन्टिन्यू नहीं मतलब रहते हैं न वहाँ पर कौलेज में न पीने के लिए पानी स्वच्छ है कुछ भी है कोई साधन हम लोग कैसे क्लास करेंगे बताइए तो हाँ बैठने के लिए हम लोगों का बैंच हाँ हाँ बोल लीजिए बच्चे बच्चे उस क्लास में जाते नहीं हम लोग जब कौलेज में जाते हैं तब तो कौलेज में पीने के लिए पानी का भी व्यवस्था नहीं है हम लोग घर से ले कर जाते हैं उसके बाद बैठने के लिए ब्रेन्च व्रेंच इतना गंदा रहता हम लोग कैसे क्लास करेंगे बताइए तो आप लोग पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे तभी न हम लोग ये टीचर तो रहता ही नहीं हाँ रोज़ आइए वो तो आप तो यह हर बार यही बोलते हैं कुछ नया बोलिए ना कुछ नया बोलिए हम लोग जब क्लास करने के लिए जाते हैं आपके पास तब आप लोग कहाँ पर रहते हैं कोई भी रहते है ज बस वो जो कौलेज में रहते हैं साफ सफाई के लिए कुछ लोग वही बोलते हैं नहीं बाबू कल आना परसो आना ऐसे टीचर नहीं है डिस डैट बोल देते हैं हम लोगों को हम लोगों को कौलेज में भी एंट्री देने देते हैं हम लोग क्या करेंगे बताइए तो अब भाई बताइए हम अपना ठेका लेंगे या सब का ठेका लें हम ख़ुद ना जाएंगे हमको पढ़ना है कि सबको पढ़ना है सबको पढ़ना है तो सब जाए हम कहाँ से उतना इस्टूडेंट दें बताइए तो हमारे यहाँ पर कोई नहीं है हम अकेले उस कौलेज में पढ़ते हैं आ जाते हैं पढ़ने के लिए इतना मानिए ना हम लोग इतना दूर से जाते हैं कौलेज पढ़ने के लिए इतना दूर से फिर भी आप पढ़ाते नहीं हैं ठीक से हम लोगों को कुछ सिस्टम ही नहीं है वहाँ पर कोई भी तरीका नहीं बैठने का नहीं साफ सफाई जैसे लगता है उ कौलेज है ही नहीं मछली मार्केट बना के रखे हुए हैं आप लोग बताइए तो हम इग्जाम देने आते हैं क्लास करने गए तो क्लास में इतना बताओ तो बस एक कोई टीचर है क्लास में बताइए तो एस्टूडेंट लोग भी बस एटेंडेन्स बना लेते हैं हो गया एटेंडेन्स बनता है और कुछ होता है एगो एटेंडेन्स बनवा लिए हाँ हाँ जाओ बाबू हम लोग बाताओ यहाँ से निकलते हैं दो घंटा लगता है कौलेज जाने में इतना खर्चा एक दिन का पाँच सौ रुपया लगता है हम लोगों का खर्चा और फिर भी आप लोग आते नहीं हैं आप लोग सोचिए हम की लोग कितना जाएंगे पढ़ाई होगा सोचे थे कि हाँ वहाँ पर रूम ले कर पढ़ाई करेंगे उसी कौलेज में हाँ आप आप यही हर बार यही तो बोलते हैं कि आप आइए आइए हम बात करते हैं आप कुछ भी करते हैं लेकिन आप कुछ करते नहीं यह हैं बस आप आपको सैलरी लेना होता है टाइम पर सैलरी आ जाता है हो गया और कुछ है ऐसा भी चैलरी कुर्सी पर से उठते हैं आप लोग तो कुर्सी पर से उठते हैं आप कुर्सिए पर बैठे रहते हैं अब आएंगे कौलेज तो आपको पढ़ाना पड़ेगा हाँ टीचर टीचर नहीं रहेंगे तो आप पढ़ाइएगा जेउ ज़रूरी नहीं है कि टीचरों का एटेंडेन्स लेना ही होगा आपको आप एस्टूडेंट को पढ़ाने भी सैलरी किस चीज़ का मिलता है आपको सरकार किस चीज़ का देता है पढ़ाने के लिए ना हाँ तो तो आप पढ़ाइए न हम लोगों को हम लोग जाते हैं पढ़ैइबे नहीं करते हैं तो हम लोग उतना दूर काहे जाएँ बताइए तो